अज्जकल दे जमाने अस बड़ी बड़ी चीज़ां ना तुस करी सकदे जेह्ड़ी खेती ऐ उसी बढ़ाने आस्तै जेह्दे कन्नै अस ज्यादा कमाई करी सकचै ज्यादा पैहा साढ़ै कश होई सकदे जियां अस जेह्ड़ी साढ़ी मिट्टी ऐ जेह्दे च अस उपजाऊ खेती करा दे ओह्दे च अस ज्यादा फर्टिलाइजर पाई सकदे जेह्दे कन्नै क्राप बी बैटर होग क्राप ज्यादा बाधिया होग ते मार्केट जाह्गे अस ज्यादा पैसा कमाई सकने हून जियां अस आखने साइल टेस्टिंग बी हुंदी साढ़ी ते अस केह् आखदे मिट्टी जेह्ड़ी ऐ उसी लेबोरेटरी भेजना ते उनें सनाई उड़ना कि एह्दा फ्ही असें पता लग्गना कि मिट्टी ज्यादा खारी ते नि ना ऐ एह्दी किन्नी एह् बी पतां करी सकने कि ऐसिड ऐ ज्यादा कि बेसिक ऐ बेसिक होग ते उसी ऐसिड देई ओड़ना ते इन्ना मिट्टी च पाओ ते मिट्टी न्यूट्रल होई जानी फ्ही ज्यादा च फिर चंगे तरीके कन्नै खेती होनी जे अगर ऐसिड होएआ ते बेस देई ओड़ना इ'यै करियै साढ़ी खेती जेह्ड़ी ऐ ओह् बढ़ाई सकदे हून जियां फर्टिलाइजर होई गे पैह्ले ते जिन्ना कम्म होंदा ओह् सारा आदमियै आपें करना पौंदा हा ओह् जेह्ड़ी नमीं नमीं चीज़ां चली दियां ट्रैक्टर होई गेआ फेर आदमी दा कम्म होई गेआ आपें करने आह्ला थक हारियै धोबी कम्म करने आह्ला ओह् घट्ट होई गेआ हून ज्यादा जमीन जेह्ड़ी ऐ ओह् ट्रैक्ट्रर कन्नै बी मिंट्टें च करी सकदे जेह्ड़ी टेक्नोलाजी ऐ उन्दा बड़ा फायदा होआ दा असेंगी